आसामाव गाहाय सावथुन दिनथिफुंसालिया उम पातसाला थावनियावबो गंसे नुनो मोनो आरो गुवाहाटि सहरावबो जों नुनो मोनो बियाव गोबां गोदान गोदान जे हिन्दी सावथुन बेफोरखौ जों नुनो मोननाय जायो बेयाव सोलिनाय जि टिकेटनि बेसेन बे बेसेना पातसाला आ सावथुन दिनथिफुंसालियाव जौसे रांखौ जों बांसिन नुनो मोनो बेनि उनाव जि ओ पातसाला सावथुन दिनथिफुंसालियाव गोदोनिफ्रायनो जि गोदान गोदान जि सावथुन बे सावथुन दिनथिफुंनायखौ जों ओ दिनथिफुंबोबाय थादों बे सावथुन गोदान सावथुनफोरखौ दिनथि फुंबोबाय थानायखौ जों नुनो मोनदों